पिछले कुछ वर्षों में उज्जैन जिला इस प्रकार बदला है जैसे मौसम बदलते हैं उस टाइप से बदल गया है उज्जैन जिला यहाँ महाकाल लोक का विशाल निर्माण हुआ है और हजारों लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं हर सप्ताह करीब करीब लाखों लोगों का यहाँ जमावड़ा लगता रहता है शिप्रा नदी का विकास हुआ है ये कंट्रेक्शन का काम हुआ हे रोड बहुत बने हैं और इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है एक्सीडेंट में कमी आई है पहले बहुत एक्शीडेंट होते थे रस्ता सकरी गलियों में यात्रियों को निकलने में बहुत दिक्कत होती थी अब गलियाँ थोड़ी चौड़ी हो गई हैं उससे भी लोगों को राहत मिली है और अच्छे अच्छे जो कार्य हो रहे हैं वो हो रहे हैं उज्जैन में और उज्जैन बहुत विकासशील हो गया है महाकाल लोक बनने से इतना है कि देश विदेशों में इसका नाम हो गया है और बहुत बहुत ही उच्च कोटि का जो काम हुआ है उज्जैन में वास्तविक देखने लायक है ब्रिज वगैरह बन गए हें रोडें चौड़ी हो गई हैं चारों तरफ विकास ही विकास है उज्जैन लोगों को बहुत अर्थव्यवस्था में बहुत ये प्रभाव पड़ा है इसका उज्जैन के लोगों को विकासशील योगदान मिल रहा है सरकार की तरफ से और लोग अपने अपने काम को अच्छी तरा कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं किसी को भी बढ़िया काम काज चल रहा हे और उज्जैन जिला वास्तविक जिला बन गया है